नंगौ फुटबल गेलेनायनि रोंबान्थानि सोमोन्दै मिथियो मानो होनोब्ला फुटबल खेलायाव गासै जिसेजोन गेलेनाय जायो बे जिसेजोननि गेजेराव सासेया ग'लकिपार थायो आरो माखासेया दिफेन्स मिडफिल्डार आरो अलराउन्डार जानानैबो गेलेनाय जायो आरो बे अलराउन्डार जानायानो जाहैबाय गासैबो जोरै दिफेन्सावबो खारबाय मिडफिल्डारावबो बेनो गासैबो लागोन मानो होनोब्ला बेनो गासैबोआवबो सोलिगोन जेब्लानोखि एगेन्स्ट टिमखौ जेब्लानोखि ग'लआ थाङो अब्ला सानै हाबसनो मोनसे गलपस्टनि ओमफ्राय बे सिननि गेजेराव हाबो अब्ला अफसाइड जायो बे अफसाइड जायोब्ला फाउल मोनगोन बे फाउल मोननायनि गेजेरजों टिमआ जोसननो हायोब्ला एबा देरहानायनि चान्स थायो मानो होनोब्ला बेवहाय मोनसे फर्म फैयो अ फाउल खालामदों बे फाउलनि गेजेरजों गेलेनायनि बांसिन खाबु थाबावो मानो होनोब्ला स्ट्रंआ मोनसे टिमआ जेब्लानोखि ग'ल सोजायो अब्ला टिमआ स्ट्रं जायो